जोंनि आसामाव आबाद मावनानै जों अनेक जौगाबाय होननानै बुंजायो जायखौ जोङो दायो आबाद मावोबा माइ गायनायनिफ्राय लानानै बुंनो थाङोब्ला माइ आगोलावथ' जोङो नांगोलजों हालेवनानै अनेक खस्थ' खालामनानै साब्रै साबा मानसि हालेवबासो जोङो हालेवनानैसो माइ गायनो माबानो हानाय खालामनो हायोमोन दायो नाथाय खिन्थु साब्रै साबानि गेजेराव साब्रै साबाखौ नांलायला सासेयानो माबानो हायो माने टेक्टरजों हालेवनानै नो जोङो सासे मानसियानो हालेवनानै अनेक बुरजा बुरजा हा फोमोननानै गायनो सुबिदा खालामनानै होनो हाबाय आरो फारसेथिं माइ हानायनि खोथायावबो माइ मोनबाबो माइ हानायनि खोथायावबो माइ हानायावबो दायो मेसिन जोंसो बांसिन हानाय जायो आरो मारा नानायावबो जों दाना गोबां मानसि नांला माराखौबो जों मेसिनजोंनो नायो बेफोरजोंनो जों अनेक दावगालांनो हाबाय आरो फारसेथिं जोङो माइज्लि माइनिफ्राय लानानै ओरैनो सबाय बेसर गासैबो बेगरफोरखौबो जोङो इरिगेशन माबानिफ्राय एग्रिकाल्सारनिफ्राय मोनजोबनो हायो बेफोरनिफ्रायनो जोङो बेगरफोरखौबो सुबिदाबायदि मोनो आरो खेथि खालामनो आबाद खालामनोबो जोङो गरसे गरनै पिएम किसान माबानिफ्रायबो सहाय मदद मोनो बेफोरजोंनो जोङो आबादखौ मावनानै माबानो हायो आरो बेसर आरिफोरनोबो सिगाङाव नांगोलजों बाहायनानै अनेक खस्थ' खालामनानै माबानानै जोङो फोनांगौमोन नाथाय दायो जोङो ट्रेक्ट'रजों एवनानै माबानानै फोनानै जोङो अनेक सुबिदा खालामनो हाबाय जौगानो हाबाय आबाद मावनायाव जोंनि आसामनि मानसिफोरा अनेक गोजौआव थांनो हाबाय जेरै बुंनो थाङोब्ला दायो जोङो खुसेर बागान थालिर बागान खालामनो थाङोब्ला किन्थु मानसिफोरखौ नांथारगौ जायो मानो होनोब्ला माइ हानाय मारा नानाय बायदि खुसेर बागान साफा खालामनाय थालिर गायनाय साफा खालामनायफ्राव मेसिन ओंखारथ'आखै बेयाव मानसियानो खालामनांगौ जायो मानसियानो मावनांगौ जायो थेवब्लाबो जियानो जादोआ जिखुनु जोंनि आसामाव खेथि खालामनाय बानायनायाव अनेक गोजौआव थांबाय आगबारायबाय बेनिखायनो जोङो बेनिफ्राय अनेक रोखोमनि अनेक मावनो हायो दिहुननो हायो आरो अनेक रां मुलाम्फा खालामनो हायो दिहुन माबानानै मावनानै दांनानै आगबारायहोनो हायो फारसेथिं आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो अनेक रोखोमनि सोरखारि हासार सोरखारनिफ्राय सोरखारनि अनेक रोखोमनि हासार मुलि बिदिनो हाग्रा थैनायनिफ्राय लानानै बिफां लाइफां मोजां जानायसिम हालागै जों सोरखारनिफ्राय मदद मोनो एग्रिकाल्सार अफिसनिफ्राय जोङो स्प्रे मेसिन मोनो मुलि मोनो बेगर मोनो जोलै मोनो बेफोरखौबो जोङो गासैखौबो मोनो आलु गायनाय समाव आलु जोलै मोननाय बेसर फोनाय समाव बेसर जोलै मोनो माइ गायनाय समाव माइ जोलैखौबो जोङो एग्रिकाल्सार अफिसनिफ्राय जोङो फ्रियावनो मोननो हायो बेफोरजोंनो जोङो अनेक रोखोमनि अनेक आबाद मावनानै अनेक दिहुननानै जोङो जोंनि माबाखौ बारायनानै जौगाहोनो हायो